हेलो हेलो हँ डॉक्टर सहेब क्लिनिकपर छिए ठीक छै हमरा मोन खराब अइ बुझलिए आइ तीन चारि दिनसँ बोखार लागैए माथा दर्द करैए सर्दी उकासी तऽ हम चाहै छी जे आबितोँ क्लिनिकपर देखबै लए कएक बजे तक खुला कएक बजेसँ कएक बजे तक बन्द रहैए कएक बजेसँ कएक बजे खुला रहैए ओ ठीक छै तऽ आइ तऽ नहि भेल तऽ काल्हि हम आबै छी अँइ नहि पहिलुका दवाइसँ सही नहि भेल आब जे छै ने हमरा काल्हिखना फेर दोसर दवाइ दऽ देब आ हमर बहुत तबियत खराब अइ अँइ ठीक छै अच्छा ठीके छै एकटा पेशेन्ट आओर छी हम ओकरो लऽ कऽ आबी आ क्लिनिक कतऽ अइऔ ओहो पेशेन्टके पेटमे दरद होइ छै तऽ पहिने एगो दवाइ कतहु खेलकै ओहिसँ नहि ने अइ अहाँके अहाँके अहाँके देखाकऽ ने दवाइ लेते तकर ने मानि रहतै तऽ ठीक छै तऽ ओहो पेशेन्ट आओर हमहूँ आओर फीस कतेक अइ अहाँके पाँच सओ अँइऔ डॉक्टर सहेब जकरा पाँच सओ नहि हेतै ओ तऽ मरि जेतै देखबै दुआरे अँइ तऽ तहन पाँच सओ जे फीस छै आ जकरा नहि हेतै पाँचे सओ टका हेतै तऽ ओहिमे फीस की देतै आ दवाइ की लेतै से कहू तऽ ओ ठीक छै तऽ काल्हिखना जे छै से नओ बजेसँ लऽ कऽ चारि बजे तक आएब

ओ खून जाँच पेशाब जाँच ओ ठीके छै हँ तऽ पहिने जे दोसर डॉक्टरसँ इलाज करेलिए ओ पुर्जो लऽ लेब ने ओ ठीक छै राखू हँ राखू राखू